हां की नीं एह्दी बड़ी जरूरत ऐ खेलने दी ग्रां बिच अस इक दूए गी अवाज मारने चलो आई जंदे आपें च खेलने खूलने टाईम पास थोह्ड़ा होई जंदा ते खेलने कन्नै एह् होंदे कि आपूं चे बनी बनी दी रौंह्दी होर सारे बंदें कन्नै इक दूए कन्नै असें पैह्चान होई जंदी ते खेल सेह्त आस्तै बी बड़ी जरूरी ऐ ते खेलने कन्नै चलो असें गी टाईम मिलदा ते अस खेलने ते इक सेह्त ठीक रौंह्दी दूई साढ़ी जान पैह्चान आपूं चे बनी दी रौंह्दी जेह्ड़ा असें गी नेईं बी जानदा होऐ खेल कन्नै असें गी इक दूऐ कन्नै जान पैह्चान बधी जंदी रिश्ते बधदे न खेलना जरूरी ऐ मतलब सारें लेईं ओह्दे च जरूरी नीं ऐ कि बच्चा गै औग ते खेलना ओह्दे च नौ जवान कोई बजुर्ग होग उब्भी आइयै बैठी जंदा साढ़ी गेम लगी पौंदा दिक्खन ते असें गी बी लगदा कि असें बी कोई दिक्खा दा ऐ ते अस शैल गै खेलने आं ते न्हाड़े आस्तै एगह् ऐ कि होर मतलब ग्रां बिच निक्की मुटियां एह् बी मैच शैच चलदे चलो इ'यै ऐ कि बैट बाॅल गै खेढदे लोक

ते इत्थै आइयै बेही जंदे दिखदे गेम ओह् कि केह् खेल्ला दे कि'यां खेल्ला दे ते असें ई बी बड़ा मज़ा औंदा खेलने दा मेरे आंढी गुआंढी जागत होंदे ओह् सारे औंदे ते साढ़ा टाईम पास बी होई जंदा ते कन्नै गेम खेलने ते कन्नै अपनी साढ़ी सेह्त ऐ जेह्ड़ी ओह् बी फिट रौंदी ते खेलने दा मजा औंदा गै सारें गी ओह् चलो शैल मजा औंदा असें गी शैल गेम खेलने अस बास्केटबाॅल बी माड़ा मुट्टा खेलने फुटबाॅल बी फुटबाॅल दी जगह् ऐ गै थोह्ड़ी हारी गै पर चलो खेलने थोह्ड़ा बहुत टाईम पास होई गै जंदा ते वालीबाॅल वालीबाॅल जैदा लोक जेह्ड़े जागत न नौ जवान ओह् जैदा पसंद करदे वालीबाॅल खेलना ते मतलव शामी टाईम कुदै मिलदा ते अस बी जन्ने कुदै खेलने आं थोह्ड़ा बहुत चलो मतलव टाईम पास ते होई गै जंदा खेलने कन्नै ते ग्रां बिच इन्नी सुविधा ते होंदी नीं ऐ कि तुसें गी शैल गै कोई ग्राउंड़ मिलग ते तुसें खेलना ते इ'यां कोई टिब्बे टुब्बे आह्ले बाड़ी खुम्बे होंदे उत्त गै टाईम पास करना पौंदा खेल्ली खूल्ली ऐ कड्ढना पौंदा थोह्ड़ा बहुत अपना पसीना इ'यां गै चलो ठीक ऐ फ्ही